मां बीमारी खां बचण जे लाइ ख़ुदि खे हाईजीन मेंटेन रखंदी आहियां जीअं मूंखे अना टाइम टू टाइम साइलेंट खपंदो आहे टाइम टू टाइम पाणी खपंदो आहे टाइम टू हर हिकु हिकु शइ खपंदी हुजे टाइम टू टाइम हर हिकु शै खपे मुंहिंजी बॉडी खे मुंहिंजी बॉडी खे हुते ई रखिणो ख़ुदि जी बॉडी खे सुठे खां हलाइणो खपे जूस पीअणो खपे औरि टाइम टू टाइम एक्सरसाइज़ करणी खपे योगा करिणो खपे स्वस्थ रहण जे लाइ असांखे एक्सरसाइज़ करणी खपे इहे असां पंहिंजी बॉडी खे जेतिरो मेंटेन रखंदासीं जेतिरो एक्टिव रखंदासीं हुत उतना ई होतिरी ई असांजी बॉडी वधीक वर्क कंदी जीअं असां आलस कंदा ऐं सॼो ॾींहुं रुगो केड़ो कमु न कंदा और हीअं ई वेठा रवंदा त असांजी बॉडी हिकु टाइम ते कमु करण बंदि करे छॾंदी ऐं हींअं ई असां रोज़ु कमु कयूं एक्टिव रहियूं और वधीक कमु कयूं समय खां सुठो पौष्टिक खाणो खायूं ऐं ॿाहिरि जी बाज़ारी चीजूं बंदि करे औरि घर जो सादो खाण खाना खायूं दालूं खायूं हरी हरी सब्जियां हीअ असांजी बॉडी खे वधीक इफेक्ट कंदी पंहिंजी बीमारी खे ऐं पंहिंजो स्वास्थ्य खे सुठो रखणु असांजे ख़ुदि जे हथ में आहे जीअं अगरि असां सुठे खां डाइट वठंदासीं सुठे खां एक्सरसाइज़ कंदा सुठे खां सॼी एरोबिक वग़ैरह कंदा त असांजी बॉडी सुठे खां हलंदी हीअं ई असां ॿाहिरि जो बाज़ारी खानो खाइणु पसंदि कंदासि ऐं घर जो खानो कोन खाईंदा सॼो ॾींहुं रुगो पड़े पड़ल हूंदा त असांजी बॉडी कमु वधीक कोन कंदी ऐं हीअं असांखे बीमारियूं वधीक अचंदी त हिन करे असांखे वधीक एक्सरसाइज़ करणी खपे और पंहिंजो स्वास्थ्य जो वधीक ध्यानु रखिणो खपे